हा मां कृष्णा ॻाल्हायां थी हा मुंहिंजी साहिड़ीअ तव्हांजो नंबर ॾिनो आहे हं तव्हां बावर्ची आहियो न तव्हां छा छा ठाहींदा आहियो रोटीअ में हूं हूं असां पंज ॼणा आहियूं पंजनि जी रोटी तव्हां मोकिलाइ सघंदव की असां वठी वञू तव्हांसां

टेई टाइम

हा असां हिते घुमणु आया आहियूं त हिन करे मंझंदि या राति जो पोइ तव्हांखे चवंदासीं कहिड़ी कहिड़ी भाॼी खपे हा हूं मंझंदि जो छा छा ठाहींदा आहियो तव्हां रोटीअ में

हूं ऐं राति जो रोटीअ में छा ठाहींदा आहियो हा अच्छा हा ऐं सुबुह जो खपे त रोटीअ में नाश्तनि में हा हूं चांहि बांहि ॾींदा आहियो न तव्हां हा हा हा ठीकु आहे तव्हांजो स्वादु मन तव्हांजो नाले रोटीअ नाले जो स्वादु सुठो आहे न हा ठीकु आहे

हा हा हा ठीकु आहे तव्हांखे मां तव्हांखे एड्रेस जॻह जो असां मां मोकिलियांव थी त जेको चए